دیکھئے دلّی کی تعلیمی رجحانات جو ہیں نا وہ کوئی ایک یکساں نہیں ہیں یہاں اتنے طبقے ہیں تعلیم کے حساب سے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں اعلیٰ قد اعلیٰ جو تعلیم ملتی ہے وہاں کی لیب وہاں کی کمپیوٹر لیبز وہاں کا سلیبس بالکل الگ ہے اور وہ بیچارے اسکول ہیں جو سرکاری اسکول ہیں بعض وقت اس کے اندر ٹوائلیٹ تک نہیں ہوتا ہے تو اب یہ آپ ایک ایک طرح کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتِ حال ایک تو نہیں ہے بہت اچھی بھی ہے اور کوششیں بھی تو ہو رہی ہیں کوششیں کافی کی گئیں ہیں اسکولوں کو بہتر بنانے کی اور پریکٹس جیسے کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ وہ لوگوں کو بہت اب کم مل رہا ہے اب زیا بچے زیادہ تر اپنا انٹرنیٹ سے ہر چیز جلدی جلدی جلد بازی سے نکال لیتے ہیں اور لیکن یہ کہ بچوں کو کھیلنے کی جگہ بعض اسکولوں میں بچوں کے کھیلنے کی بھی جگہیں نہیں ہے اور کھیل کود آپ جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے بچوں کے پورے نشو و نما کے لئے